मैं अभी हाल में ही एक एल इ डी का वह एल जी कंपनी का टी वी लिया हूँ उसका साउंड भी बहुत अच्छा है और कानों से जो आवाज़ भी अच्छा है चित्र बहुत अच्छा देता है हम लोग घर में बैठकर बच्चे लोग सब कुछ बहुत देखते हैं देखने में बहुत आनंद आता है समाचार भी देख लेते हैं कभी कभी नहीं तो धारावाहिक देखते हैं बच्चे सब लोग घर में बैठकर के बहुत अच्छा है एल इ डी एल जी टी वी कम्पनी बहुत अच्छा टी वी है जो की आवाज़ बहुत अच्छा है उसका चित्र भी बहुत अच्छा देता है और टी वी एस कम्पनी का टी वी बहुत सुंदर है जो लोग मतलब लोग लगाए होंगे वह लोग इसके बारे में जानते होंगे हम लोग तो बहुत देखते हैं इसका मतलब जो सीरियल आता है इस टी वी में साउंड बहुत अच्छा है इसका यह बहुत अच्छा चलता भी है